سائنس سے ہمیں بہت سی چیزیں حاصل ہوئی ہیں جیسے ہمیں بجلی ملی ہے اور بجلی سے ہم اپنے گھروں میں بلب جلا سکتے ہیں اور پنکھے کی ہوا کھا سکتے ہیں اور موٹر بھی چلا سکتے ہیں اپنے گھر میں پانی بھر سکتے ہیں مطلب جیسے بجلی سے ٹی وی بھی چلا سکتے ہیں سائنس کی وجہ سے ہم اچھے سے اچھے ڈاکٹر ملا ہے اور ڈاکٹر کی وجہ سے بہت سویدھا ہے ہر ایک بیماری کا اچھے سے اچھا علاج کر سکتے ہیں اور سائنس کی وجہ سے ہم اپنے جسم کی ہر ایک جوڑ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی ہڈی کہاں سے کہاں تک گھوم رہی ہے جوڑ کہاں سے کہاں تک ہے